हमरा सभके इलाकामे कोइ बढ़िऑं कंपनी नहि यऽ जाहिमे काम करतै तऽ पढ़लो लिखल आदमी सभ अपन गाछ काटैमे खेतीमे कहीँ कहीँके कमाके अपना परिवार चलबै जोकुर कमा लै हइ जाके अपन काम केलक आ आ आओर जे हइ से हमरा सभके यहाँ दिक्कत जे हइ से हइ एहि लऽके जे कोनो ने कंपनी हइ न अथि हइ गाँव घर हइ गाँव घरमे जे हइ से पढ़लो लिखल आदमी जे हइ से अतबे काम करै हइ मूर्ख तऽ मूर्खे हइ पढ़ल लिखलके नौकरी नहि भेटै हइ तऽ की करतै किछो तऽ कऽके अपन परिवारके भोजनके उपलब्ध करबै हइ खेतियोमे किछु या हम जे मानि लिअ जे काममे छै देवाल जोड़ैमे चलि गेल इंटा उघैमे चलि गेल कोइ राजे मिस्त्रीके काम सिखलक ओसभ काममे अपन आब जे आदमी सभ पाइ देलकै वएह करै लए तैयार हइ सभमे कमाइ अपना भऽ जाइ हइ परिवार जोकुर चलबै जोकुर सभके कमाइ परिवार जोकुर भऽ जाइ हइ परिवार भी चलेनाइ तऽ जरुरिये हइ से चाहै जेना चलै परिवार तऽ एगो सदस्यके ओहिमे चलबहैके पड़तै चाहै जहाँ जेना होइ नौकरी नहि भेटतै तऽ नौकरीके इंतजारमे बैठल थोड़बै थोड़ रहतै बैठके की करतै नौकरी तऽ नैहिए मिल रहलै हइ